मा होनो बिबारनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो माने आं न'आव बिबार गायो बिबार गायनायाव आङो बिबारजों बिबारखौ मोजां खालामनो एबा बिबारखौ मोजां बारहोनोब्ला आं बिबारनि बिफांखौ गायनानै मोजां मोजां जोथोन लानांगौ जोथोन आनो जाहैबाय माने जोङो न'आव गायनानै बेरा होनांगौ बिदिनो दाव अमा बोरमा बेफोरबादिनिफ्राय माखासे माबाफोरखौ रैखा होगारनांगौ बिसोरखौबो देरसान्दियाव देरसान्दि देरब्ला बिदिनो गोजौ जायोब्ला बोरमाफ्राबो जानो हाया दा बेफोरनो बेहायनो जों एसे बिबार गायब्ला खस्थ' मोनो खस्थ'या माबोरै मोनो होनब्ला बिदिनो जोङो हाग्रा साफा खालामनानै होनांगौ आरो बेरा होनांगौ मोजाङै जोथोन लानांगौ खाथि खाला बिदिनो एम्फौ एनला फैनायखौ जोङो मुलिजों बाहायाब्लाबो बिदिनो मा होनो बिखौ माबा एफा एनै हमनानै सिथारनानै होयो आंथ' मुलिखौ बाहाया एरैनो जोङो जेबो माबा खालामा आंथ' मुलिखौ माने बाहाया आं बाहाय फेराखै गुबुनफ्रा बाहायब्लाबो आं बिदि बाहाय फेराखै जायखिया बेफोरखौ गायनानै खोब मोजां जोथोन लानांगौ जोथोना माबोरै लानांगौ होनब्ला आरो बे मा बेरा होनांगौ आरोबाव बिदिनो मा होनो बेखौ मा बिदिनो दाव अमाफोरनिफ्राय बिदिनो बोरमाफोर अमाफ्रा गयोब्ला जों बेयाव उरखो उरखा खालामो एबा बोरमाफ्रा जाब्ला बिफाङा जामब्रिलाङो मोजां जाया बेनि थाखायनो जों गोबाव जोथोन लानानै बिबार बारसानदियाव मोजां जोथोन लाबाय थानांगौ जोथोन लायाब्ला जोंनि बे बिफां गायनायाबो मोजां माबा जाया ओंखायनो जोङो बेखौ मोजां जोथोन लानांगौ दा बेखौ जोथोन लायाब्ला बिफांनि बिबारखौबो मोननाया गोब्राब जायो दा जों बेखौ मोजां जोथोन लायोब्ला जों बिबारजों जों खोब समायना जायो नखर सोरगिदिं गायनानै लायोब्ला बिबारजों लोगोसे नखरफोराबो खोब समायो जों बेखौनो मोजां मोनो बिबारा खोब मोजां बुस्थु बिबारखौ ओंखायनो गायनानै मोजां जोङो जोथोन लानांगौ सारौ फाले समाय होनांगौ होनब्ला नखरफ्रा खोब मोजां समायनाय जायो दा ओंखायनो बेखौ बयबो

लानानै गायोब्ला मोजां नुयो मोजां समायो नखरफ्रा बिनि थाखायनो जों बिबारफोरखौ माखासे नखर समायनायनि गायनाय जायो आरो नखर समायनायनिनो जों बिबारखौ साजायनाय जायो जों साजायनांगौआ बिदिनो न'खौ मानसिखौल' एरैनो साजायब्ला जाया बिबारजों लोगोसे मानसि बेखौ मा होनो जोङो बिबार गायोब्ला फोसाबनानै मोजां जोथोन खालामनानै साजायब्ला मोजां नखर जायो बेखौ मोजां नुयो आरो जोङो मोजां मोनो